हेलो यौ केना दए केना दए छिऐ पेट्रोलके दाम की यऽ आ डीजल बाप रे ई तऽ आसमाने छुअइ यऽ यौ तऽ एना केना हेतै एना तऽ एना हमरा सभ कोरोनाके लए कऽ ओने ई जे छै वर्तमान पर स्टेटमे अहीँ देखू आर्थिक स्थिति एना हमरा सभकेँ भए गेल यऽ ढ़ील पड़ि गेलिऐ एना महङ्गा जगह तऽ केना चलतै अहाँकेँ हाथमे नहि यऽ किछु मोल भाव करू देखू एना मिथिलाके लोकनिक एना करैके चाही अहेँ बताबू एना मोल भाव नहि करबै तऽ केना हेतै लेकिन एक बात हमरा नहि समझमे आबि रहल यऽ आओर सभ पेट्रोल पम्पक दाम तऽ एतुका पेट्रोल पम्पके दामसँ बड़ा कम छै यो अहाँ एतेक जादा दाम किए लए छिऐ हऽ तऽ अहाँ तऽ एना बाजै छिऐ जेना अहाँ अहाँकेँ पेट्रोलमे गङ्गाजल गङ्गाजल मिलाएल यऽ इथनॉल मिलाएल यऽ पेट्रोलमे देखू हमरा तऽ चाही जे अहाँकेँ एकटका जादा लए लिऔ लेकिन ओएह बात छै जे अहाँकेँ पेट्रोलमे अहाँकेँ व्यवहार भी मिलल रहना चाही देखू एनाहे ग्राहक बढ़ै छै ने एकबार अहाँ अगर बढ़िआँ जेना समान देबै तहने ने हम दुबारो आएब देखू एतना गप भेलाके बाद अहाँ हमरा जानि गेलिऐ हम अहाँकेँ तऽ कनिओटा तऽ मोल भाव करू हे यौ सुनलिऐ अहाँजे पाइप देने पेट्रोल दयए छिऐ ओ पेट्रोल एकटा गढ़हामे जमा करल जाइत छै गढ़हासँ निकालिके किछु नहि दए सकैत छी अहाँ ठीक छै अहाँ दिऔ जेहे दाम छै अहाँ लए लिऔ आ दिऔ फेर आएब मिलब जुलब हे हेते रहत ठीक छै